کچھ پاریوارک گاؤں کے کھیل جو بھارت میں کھیلے جاتے ہیں جیسے کچی گرم سیا ستکانا گیتی پھوڑ اور ہلا گلی کچی گرم کھیل میں ایک کھلا کھلاڑی اپنے گھیرے کی سرکشھا میں کھڑا ہوتا ہے اور گیند کو اس کے اوپر لگانے سے پہلے ہی وشی وشے پتی کر دیتا ہے اور بھی کھیل ہیں جو صرف بڑے ہی کھیلتے ہیں جیسے کُشتی کُشتی کھیل بھی گاؤں میں کافی کھیلا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے کھیل پسند کرتے ہیں اور اس کھیل میں گھر ہار جیت بھی ہوتی ہے